हेलो वह मैं एक टूरिस्ट हूँ तो आप तो बेगूसराय बिहार से बोल रहे हो तो मुझे पूछना था कि यहाँ पर लोकल मंदिर या फिर यहाँ के धर्म के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लैन कर सकते हो

हिंदू

यहाँ के मंदिर के बारे में या फिर मैंने सुना है बिहार में एक फेमस पर्व है छठ पूजा आप उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए

जी

जी जी

हाँ जी

तो वह कितने दिनों का पर्व होता है अच्छा

जी

चलिए ठीक है धन्यवाद मुझे काफी जानकारी मिल गई